आङो कक्राझार जिल्लाआव मोनसे सियार लायदोंमोन बे सियारखौ जोबोद दाम बुरजा होननानै लाबोदोंमोन आरो बे सियारखौ न'आव लाबोनानै जेला आङो जेरायो एब्ला आथिंआनो बायबाय